हाँ नमस्ते नमस्ते हाँ हाँ भाई बिल्कुल सिखा सकते हैं हमारा तो काम वही है सिखा सकते हैं क्या क्या आप सीखना है हम सारा भोजन बना लेते हैं आप क्या क्या सीखना चाहती हैं हाँ तो रोटी दाल चावल सब्जी सादा तो नाश्ता टाइप ब्रेड हो गया और मैक्रोनी हो गई मैक्रोनी वही कढ़ाई में डाल के बनती है हाँ हाँ उबालना पड़ता है वो उबालने के बाद वही कढ़ाई में मसाला उसाला डालकर हाँ मैगी वैगी सब साथ मे बना लेते हैं मैगी वही पहले उसे पानी में भिगो दिया जाता है फिर पानी में से बाहर निकालकर कढ़ाई में बनाया जाता है हाँ हाँ मसाले वसाले कम मात्रा किया जाता है हाँ हाँ डाल सकती हैं

हाँ सही रहेगा हाँ पनीर वनीर सब हम बना लेते हैं और अंडा भी बना लेते हैं पनीर प्याज व्याज को भूँज वूँज कर बनती है पनीर खरीदते हैं हाँ हाँ अंडा को पहले उबालकर फिर उसे तेल में तला जाता हैं फिर प्याज व्याज डालकर मसाला वसाला उसका ग्रेवी तैयार हो जाता है तब उसमें अंडा डाल दिया जाता है

इधर आप आईएगा सिखा देंगे ठीक